دلی میں سب سے اہم تہذیبی روایتیں اور جو روشیں پائی جاتی ہیں ان میں پرانی دلی کی بلڈنگیں جو کہ دلی کی تہذیب کو بیان کرتی ہیں اسی طرح دلی میں جو دلی کی تہذیب بیان کرتی ہیں وہ دلی کے کھانے بھی ہیں جو بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو صرف دلی میں ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملتے ہیں